असांजे हिते कणिक चांवर जवारी ॿाझिरी तूअर जी दाल चणनि जी दाल मूंग मटिकी सभिनि जी फ़सुल थींदी आहे कमंद जी फ़सुलु त जामु वॾे पैमाने ते थींदी आहे हुनखां पोइ त हुननि जूं वॾियूं फैक्ट्रियूं लॻंदियूं आहिनि जंहिंमें ॻुड़ु ऐं खंडु ठहंदी आहे हिते गायूं ऐं मेंहूं जा बि इहे वॾा वाड़ा जामु आहिनि फल फ्रूट बि हर नमूने जा हिते पैदा थींदा आहिनि अंबनि जी फ़सुलु त जामु सुठी थींदी आहे अंबनि जी फ़सुलु त ऐॾी वॾी तइदादु में थींदी आहे असां पाण त खाईंदा ई आहियूं पर असांजे ॿाहिरि देश में बि मोकलींदा आहियूं छो त असांजे हिते आबहवा जेकी आहे उहा हर फ़सुल खे तयारु करण में मदगार मददगारु थींदी आहे जेके मुद्द मुदूं आहिनि असांजे साल जूं जेके मुंदूं आहिनि सियारो उन्हारो बरसाति उहे सभु असांजे फ़सुलु खे तयारु करण में मददगारु आहिनि इनकरे भारत देश में वॾे पैमाने ते कणिक चांवर जवारी ॿाझिरी सभिनि जी फ़सुलु ॾाढी सुठे नमूने में थींदी आहे